आबाद मावनायनि सोमोन्दै आङो इसे सावरायनोसै गोदो आबादखो माबोरै मावोमोन आं बेखौ बुंलांनोसै नुबोनायनिफ्राय उन्दैनिफ्राय गोदो नांगोलजों हालेवोमोन मोसौजों दाहोना लायोमोन हालेवोमोन दाहोना रुवाथि लायोमोन लैहोर लैहोर माइ गायोमोन जोङो आरो दंगफोर जाम्फैफोरखौ ज' ज' दै लायोमोन खदालजों हा जावोमोन दै लाबोयोमोन गोदोहाय सावरि जायोमोन माइ सावरि दुब्लियाव ज' ज' माइ गायोमोन माइयाबो मोजां जायोमोन गोदोना नांगोलजों हालेवनायखाय दा जोङो माइखौ गायनो मोजां मोनबोयोमोन लैहोर लैहोर जोङो ज' ज' माइ गायनो हायोमोन गोदो दानि दानि गोदान बोथोराव दिनाव माबायदि दा मेसिनजोंसो दा ट्रेक्टरजोंसो एवगासिनो दा गोदोनि बादि नंला ट्रेक्टरजों एवनानै माने आबादनि सोमोन्दै बि माइ फोनो माइ फोग्रोयो माइ फोनायनि उनाव खोथिया जानानै जों खोथियाखौ फुयो दा ट्रेक्टर हालेवखांब्ला गायो आरो ज' ज' जों बेबायदि दा नुनो मोनदों हाखांनानै दा मेसिनजोंनो माइखौबो माइखौबो माबा मारा होयो आरो मेसिनजों मारा होखांनायनि उनाव बिदिनो न'आव लांबाय बस्थायाव नाजावनानै लामबाय लामनानै माइखौ मिसिनाव होयो आरो माइरं दिहुनो माइरंखो लाबोनानै बिदिनो संग्रायाव जोङो जावबाय जुजायखौ गुन्दैखौ बिनि उनाव जों माइरंखौ सुनानै खेरखायाव दोन्थ'नानै दै गुदुंनियाव होयो आरो बिदि खालामो ओंखाम जानायनि सोमोन्दै बेखौनो आबादनि सोमोन्दै आङो इसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय आरो बुंनानै